बिहार मे छठि पूजा होइ छै छठि पूजा होइ छै जैसे कद्दू भात होले कद्दू भात के दिन कद्दू भात के दिन करै छै कद्दू कीनि कऽ आनै छै कद्दू कीनि कऽ अनला के बाद कद्दू के सब्जी बनाबै छै भात बनाबै छै कद्दू भात के ओ दिन केलकै कद्दू भात होले दोसरो दिन खरना होइ छै खरना करै छै खरना मे नीपि पोछि कऽ सभचीज शाम के बारह बजे रातिमे खरना करै छै सभ मर मीठ पूजा उजा करि कऽ प्रसाद चढ़ाबै छै चढ़ेला के बाद बारह बजे राति कऽ पूजा करै छै जइसँ कि कोइ आवाज एक रति कानो मे नहि जाइ तब जाकऽ पूजा करला र बाद जे प्रसाद बचै छै सभ घर घर आदमी खाइ छै तब पहिला अरघ होइ छै पहिला अरघ कऽ छठि के सूप कीनि कऽ आनै लए पड़ै छै टोकरी किनै छै नारियल किनै छै टाभो किनै छै जेतना पकवान होइ छै बनबै छै मोर मिठै फल उल जेतना लगै छै सभ आनै छै ओकरा बाद सजाबै छै टोकरी लेकऽ तब जाइ छै नदी नदी जाइ छै पोखरि नहरि जहाँ जाइ कऽ मोन अपनो जहाँ सुबिधा पड़ै छै उहाँ जाइ छै उहाँ गेलाके बाद पूजा करै छै पहिली अरघ के सुरुज सुरुज डूबऽ से पहिले पूजा होइ छै सुरुज डूबैसँ पहिले पूजा करि उरि कऽ घर आबै छै निस्तार दिन सुरुज उगै छै सुरुज उगै ओकरा बाद पूजा होइ छै सुरुज उगलै तब पूजा होइ छै पूजा करि उरि कऽ उहाँ से निस्तार होइ छै निस्तार होलाके बाद तब घर आबै छै घर आबि कऽ पारण करै छै पारण करि तकर बाद खाना पीना खाइ छै